جی ہاں میں جب بھی اپنا کوئی مضمون لکھتا ہوں یا کوئی تحریر لکھتا ہوں اور مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اس کو کسی سے چیک چیک کر چیک کروا لوں تو میں اپنے بہت سارے استاد کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ٹھیک کر دیں میرے لکھنے کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ ہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہیں کی طرح بنوں تاکہ میری تحریر کو لوگ پڑھیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہمارا بھی نام اسی طرح روشن ہو اور ہم بھی اسی طرح کے عنوان اور اس طرح کے مضمون لکھ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں اور بھی ہماری بہت ساری اس طرح کی کتابیں شائع ہوں اس طرح کے مضمون لکھوں تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ان کو پڑھیں